अॼु कल्ह माण्हू मिडिया में यूट्यूब ते रील्स ठाहे करे कमाईनि था असांजा सिंधी खिल मस्ती जा नंढा विडियो ठाहे करे जामु पैसो ठाहिनि था घणाइ माण्हू विडियो जॉकी थींदा आहिनि उन मां घणो कमाईंदा आहिनि मायूं खाधो कीअं ठाहिजे उन जो अलॻि अलॻि विडियो यूट्यूब में विझी करे पंहिंजे घर जा ख़र्च हलाईनि थियूं इअं सभु माण्हू ॾिसंदा आहिनि ऐं ऑनलाइन ते उन मां असां जे देश खे कमाई थिए थी